किसान भाइयों का रहना अति आवश्यक है अगर किसान भाई नहीं रहेंगे तो खेती कैसे होगी अनाज कैसे उपजेगा अगर अनाज नहीं उपजेगा तो हम लोग खाएंगे क्या लोग खाएंगे क्या जनता के पास अनाज कैसे जाएगा इसलिए किसान किसान भाइयों को अगर कोई आपदाएँ आ रही हैं जैसे पाला पड़ गया सूखा पड़ गया तो उनकी मदद हम लोग को मिलके करना चाहिए जैसे कोई घटना हो गई आग लग गई तो उस आग कैसे लगी पहले उनकी हम खोज करेंगे आपदा कैसे हुई पहले उनकी हम खोज करेंगे बारिश ना होने के कारण क्यों नहीं बारिश हो रही है खेती का उपजाऊ क्यों नहीं हो रहा है पहले उनका हम खोज करेंगे पहले इनको हम सुलझाएंगे उसके बाद किसान भाई का अगर कोई आत्महत्या कर रहे हैं किसान भाई तो उन्हें हम रोकेंगे क्योंकि उन लोगों को मिलके हम पे उनका सहयोग करना चाहिए अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम सरकार की मदद लेंगे सरकार उन्हें मदद करेगी उनका खेती अच्छे से नहीं हो रहा है तो उनका मुआवज़ा भरेंगे उन्हें मदद करेंगे ताकि उन्हें कोई कष्ट ना होए उन्हें कोई दिक़्क़त ना होए उन्हें खेती करने में कोई कठिनाई ना होए उन्हें हमें अच्छे से उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है इसे हमें किसान भाइयों का रहना बहुत ज़रूरी है हमें उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है उन्हें सरकार से निवेदन करना चाहिए कि हमें मुआवज़ा दें और हमारा सहयोग करें